हमरा सभके रहय छियै देहातमे बलहा गाँवमे रहय छियै सुपौल जिला छियै सुखपुर थाना छियै बलहा गाँवमे इस्कूल बहुत बढ़िआँ बनलय हन सुखपुरोमे बहुत बढ़िआँ इस्कूल छै बच्चा सभके बहुत बढ़िआँ हेम क्षेम होइत छै बहुत बढ़िआँसँ आब देखभाल होइत छै पहिलुका जकाँ लापरवाही नहि होइत छै सभ कुछ कड़ाइमे छै मास्टरो आर बढ़िआँ पढ़ाइ लिखाइ करैत छै बहुत बढ़िआँसँ पढ़ाइ लिखाइ होइत छै बहुत बढ़िआँ इस्कूल छै